کسی بھی قلمکار کے لیے یہ مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کہانی کے لیے کردار کو کیسے تیار کرے اور کردار کی تیاری میں سارے اہم پہلوؤں کا بھی خیال رکھے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو جہاں تک میری بات ہے تو میں بھی اپنے کردار کی تخلیق میں کافی پریشان رہتا ہوں کیونکہ ابھی میں ابتدائی مرحلے سے گزر رہا ہوں تو مجھے اس سلسلے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سلسلے میں اپنے اساتذہ سے مدد حاصل کرنا ضروری سمجھتا ہوں کرداروں کی تخلیق ایک تخلیقی عمل ہے جس جس کے ذریعے آپ اپنی کہانی یا دنیا میں موجود شخصیات کو حقیقی دلچسپ اور مؤثر بناتے ہیں کردار تیار کرنے کے لیے کچھ اہم نکات آپ کے لیے بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں جو مجھے میرے اساتذہ نے بتائے ہیں جیسے کردار کا مقصد اور کردار کی کہانی ہر کردار کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے چاہے وہ کہانی کا مرکزی کردار ہو یا معاون کردار ہو اس کردار کا کیا مقصد ہے وہ کہانی میں کیوں ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کردار کی زندگی کا پس منظر بنائیں اس کا ماضی کیا تھا کون سی اہم چیزیں بنائیں اس کا اس کے کردار کی تشکیل میں کردار کرتی ہے مثلاً بچپن میں کیا ہوا تھا اس کے تعلقات کیسے تھے اسی طرح کردار کی شخصیت کو سمجھنا تھا اسی طرح سمجھنا ضروری ہے کیا وہ مثبت سوچتا ہے یا منفی کیا وہ دلیر ہے یا خوفزدہ اپنے کردار کی خصوصیات جیسے کہ جذبات عادات خیالات اور رویوں کو تفصیل سے بیان کریں اسی طرح ہر کردار کے کچھ مقاصد اور خواب ہوتے ہیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان مقاصد کے راستے میں رکاوٹیں یا مشکلات بھی ہوتی ہے اسی طرح کردار جس دنیا میں رہتا ہے وہ اس کی شخصیت اور خیالات پر اثر ڈالتی ہے اس ماحول کو بھی ذہن میں رکھیں کردار تخلیق کرنے کا عمل ایک مسلسل ارتقائی عمل ہے جس میں آپ وقت کے ساتھ ساتھ کردار کو مزید گہرائی سے دے سکتے ہیں